हँ हँ हम लकड़िए बाला बोलै छी हमरा जे छै ने हमरा जे छै ने की कहै छै लकड़ीके छै ने जे सामान किछु बनबाबैके छै तऽ की की कहै छै होए जेतै बनबाबऽके छै हमरा यहाँ जे कि की कहै छै पलङ्ग बनबाबैके छै शो केश बनबाबैके छै हमरा यहाँ जेकि अलमारी बनबाबै के छै हमरा यहाँ जेकि ड्रेसिङ्ग बनबैके छै जे हो जेतै तऽ

कतेक अपनहिए ने बतेबै कि की करैके छै

आ की कहै छै आ शोकेशके शो केशके दाम तऽ अपने बहुत बताबै छियै जेकि यहाँ जेकि एतेक एतेक दामके की कहै छै तऽ नहि बनै छै ओ सब हमरा पास मिस्त्री छै नम्बर भी छै अगर किछु काम करबेबै तऽ ओ की कहै छै बनबा सकै छी एतना बहुत जादा एगो पलङ्गके पचपन हजार रुपैआ बहुत जादे बोललियै किछु कम की कहै छै परसेन्टेज कीछु कम करियै अपने

की कहै छियै हजार

ठीक छै ठीक छै ठीक